हा इहो सुवाल जो जवाबु इहो आहे त पढ़ाई करणु ॾाढी ज़रूरी आहे अॻिते त पढ़ाई ॿारनि खे ज़रूरु करणु खपे छाकाणि त पढ़ाई खां सवाइ ॿियों कुझु अॻियां थे ई नथो सघे पढ़ाईअ सां हुननि जी चङी तरक़ी थी वञे थी हुननि खे चङो ज्ञानु मिली थो सघे ॿारनि खे पोइ दुनियां में चङी अॻियां तरक़ी करे था सघनि पढ़ाई अॼुकल्ह ॾाढी ॾाढी ज़रूरी आहे पर हुनसां गॾु अगरि पारां वे हिकु व्यवस्थाए बि अथनि घर में पंहिंजो धंधो अथनि त उहो बि साइड बाए साइड करे था सघनि उन्हनि सां उनन सां कठो माण्हू बि जुड़ी ता सघनि हुननि जी बि मदद थी ती सघे जीअं हुननि खे टाइम मिले थोरो टाइम पढ़ाई थोरो टाइम पंहिंजो धंधो बि करे था सघनि पढ़ाई इंसान जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे